आङो टि भि सावथुन सार्क टेंकखौ मिथिगौ

मानसिफोरा बेफोरजोंनो फालांगि एबा बेफोरखौ नायनानै थुलुंगा मोनो एबा जाय जाय मानसिया बिदियाव बाहागो लायो बिसोरो थुलुंगा होयो आरो मबाइलफोर इन्टारनेटफोराव नुनानै जेरै युटुब फेसबुक बिदिफोराव माखासे सर्ट सर्ट गुसुं गुसुं भिडिय' नुनानै बयबो गामियारि एबा गामिनि मानसिफोरा नायनानै नुनानै सोलोङो